हमरा सभके गाम घरमे तऽ हरदम माँछ मारैकेँ छै मिथिलाके माँछ मखान आओर पान कहल जाइ छै जे प्रसिद्ध छै तऽ माँछ मारैला हमसभ घर पर आटाके सानि के ओकरा पानिमे दऽ के खौलाके ओकरा फेरसँ सानु ओकरा मे तेल लगाके वन्शीमे दऽ के छोट छोट वन्शी लऽ के छोटका छोटका बच्चो सभ जे छै से पोखरिके कातमे बैसल रहै छै ओ कहल जाइ छै जे माँछकेँ बड पसिन होइ छै ओहिसे जरूरे माँछ अबै छै ओहिमे कते गोटा ओकरा पकाओके फेर पानिमे दऽ दै छै आटा मतलब छोट छोट आटाके गोली जकाँ लेई बना बनाके ओकरा दै छै ओ खाई छै तै से माँछ चाहे कते कीड़ो सभकेँ पकड़ि पकड़ि कऽ दै छै जे ओहिसँ माँछ आबै माँछकेँ आटा आओर अन्नो सभ किछु किछु फेकै छै भात तात फेकलक ताहू सॅं आयल गाम घरमे तऽ बच्चा सभ ओनाहो ओकरा पकड़ैकेँ कोशिश करैत रहै छै जे घीची पकड़ी ओ बहुत बेसी ओकरा सभकेँ ओहिमे इन्ट्रेस्ट रहै छै